जी हाँ खेल खेलने से ग्रामीण क्षेत्र जो वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है जैसे कि वहाँ के लोगों को जो खेलों का जो प्राइज़ होता है उसका लाभ मिलता है वहाँ के लोगों को जाे खेल में जो पार्टिसिपेंट रहते हैंगे उनकी स्ट्रेंथ पता चलती है वहाँ के लोग जो होते हैंगे जान पाते हैं कि लोग को यह खेल भी खेलते हैं और उनको भी रुचि आती है लोगों को देख कर कि वाह यार यह क्या खेल रहा है कैसे कर पा रहा है ये सब तो वो सब देख कर उनको बहुत ही अच्छा लगता हैगा और वह चीज़ देख कर उनको लगता है कि काश हम भी इनकी जगह खेल पाते और जो स्पोर्ट्समैनसिप होती है वह ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बन जाती हैगी और वह अपने प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी न मान कर अपना भाई मानते हैं और इस चीज़ से वो सीखते हैं कि जो खेल है वह खेल तो है पर लोगों में एक एकता आ जाती है साथ रहने की साथ रहे के एन्जॉय करने की एन्जॉय मतलब उत्साह के साथ रहने की जिसके कारण वह ख़ुद में खुश रहते हैं ख़ुद में माहौल में जो माहौल रहता है वहाँ का उसमें रंग जाते हैं और अपने आपको उस माहौल में ढाल लेते हैं और लोगों को प्रेरणा देती है देते हैं कि खेल ऐसे खेला जाता है या फिर लोग बताते हैं कि वह जब भी खेलते हैं या फिर कैसे कैसे उनके अनुभव होते हैं वा वह जब वह सबको बताते हैं तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ होता है कि हमारा बेटा यहाँ खेलता है और यहाँ खेल के हमारे लिए यह सब लाकर दे रहा है और ओ बाकी चीज़ जैसे कि लाभ की बात की जाए तो दूर दूर से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज़ों को देखने आते हैं कि कुछ खेल होते हैं जैसे कि जिनको देखना लोगों को पसंद होता है जिसके कारण ग्राम के जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा होता है और उस मुनाफ़े का जो आधा हिस्सा होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जाता है इसलिए वहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यह सब खेल वगैरह का आयोजन करवाते हैं और इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के खेलने का लाभ जो है वह बहुत ज़्यादा होता है